हमरा गाँव घरके स्थानीय खेलमे जेनाकि लोग महिला सब तऽ बैठिके लूडो अर खेलय छै बैठके गरमीमे लूडो बच्चा सब कैरम बोर्ड अर खेलय छै आओर चेसो खेलय छीकै सब बच्चा लोग लेकिन आओर किछो बच्चा छै गाँवके गोटी ना जकरा पाँच गो गोटी लएके गिट्टीवला गोटीसँ खेलय छीकै जकरा अट्ठा गोटी कहय छीकै उसब खेल भी खेलय छीकै बच्चा सब आओर एगो खेल छै बड़ा फेमस छीकै बच्चा सबके जकरा कित कित कहय छीकै एगो खपड़ावला लैके टुकड़ा ओकरा चारि गो खानी बनायके आओर डिडिर खाँचि दै छै वएह खीचलका डिडिरमे उ गोटी फेकयके छीकै आओर गोटी फेकलाके बाद उ एक एक एगो पयर उपर करिके आओर कितकित करिके एक घरसँ दू घरमे गोटी फेके छीकै एहनका खेल तऽ हमरा अर गाँवमे बहुत प्रसिद्ध छै जेकि धिया पूता खूब बढ़िआँसँ खेलय छीकै आओर एगो आरो खेल छै जकरा सिकरी चोर कहय छै बच्चा उ ओइमे हाथ पकड़िके एगो चोर बनय छै आओर दोसरका ओकरा दबाड़ने घूरय छै दबाड़ने घूरय छीकै ओकरा पकड़य खातिर हाथ छूटय छै की ओकरा मारय छीकै जे चोरके आओर एगो आरो खेल छीकै जकरा कहय छै एत्ते पानी घो घो रानी ईसब खेल भी बढ़िआँसँ बच्चा लोग खेलय छै आओर एगो आरो छै करिया झूम्मैर करिया झूम्मैर खेलय छी ढील पटापट मारय छी बच्चा सब खेलय छै आओर ई गीतो गाबय छीकै गाँवमे ईसब खेल खूब बेजोड़सँ बच्चा सब खेलय छीकै अभी तऽ किछु एसन लोग छै जेकि माडर्न खेल खेलय छीकै ऑनलाइनो गेम लेकिन जादातर बच्चा गाँवमे लेकिन लूडोये खेलतय नहि तऽ होतय उहोसँ नहि होइ छै तऽ कबड्डियो खेलय लगय छै कबड्डियों बच्चा लोग चुक्का बड्डी खेलय छै दौलि पत्ता खेलय छीकै मतलब गाँवमे ई छोट छोट खेल बड्ड फेमस छै दौलि पत्ता कबड्डी आओर की कहय छै करिया झूम्मैर कितकित सब चप्पो बैठाल खेलय छै एगो आरो खेल छै बच्चा सब सेकौवल खेलय छै एगो प्लास्टिकमे रस्सी बाँधि दै छै उ मारय छै ओकरा उ मारय छै ओकरा दुन्नो एकदम बड़ा बेजोड़सँ खेलय छीकै ई सब खेल गाँवमे जेकि हमरा अर गाँवके बच्चा सब ईएह खेल बड़ा मौज करय छीकै ई खेल आब महिला सब घरमे बैठल की करतय तऽ महिलो सब गरमीके मौसममे नहि होल तऽ लूडो खेललक साँप सीढ़ी खेललक आरो कोनो कोनो खेल खेलय छीकै मतलब ई तरहसँ गाँवमे बच्चा सब खेलय छै बढ़िआँ बढ़िआँ खेल बढ़िआँसँ बच्चा खेलय छीकै ईसब जेकि आओर हमरो अर लगल नहि चलऽ किछु करय छै बच्चा तऽ ठीके करय छीकै बढ़िआँसँ खेलय छीकै कम सँ कम मोबाइलमे तऽ नहि ने उलझल रहय छै आजकलके बच्चाके देखय छियै बहुत बच्चाके की मोबाइले लएके पड़ल रहय छै मोबाइलवला गेमके लेकिन अभियो हमरा अर गाँवमे ईसब मोबाइलसँ दूरे रहय छै बच्चा ईसब खेल बेसी खेलय छै साँप सीढ़ी लूडो कैरम बोर्ड कबड्डी करिया झूम्मैर